हेलो हालचाल तऽ ठीक छै एहि बेर चुनल जाइ हमसब पञ्चाइतके विकासके लिए माने जइसा लीजिए पहिने छलखिन हँ कर्पूरी ठाकुर तऽ गामके विकास विकास कएलनि जनताके वैल्यू भेलनि एखने ज एखनके जे हइ अऽ एखन नेता नितीश कुमार जे छै नितीश कुमार पञ्चाइतके विकासमे पहिले जे मुखिआ छल मुखिआ जे छलखिन से ओ पूरे जनताके अऽ रोड या नाला गली कुच्ची बनठनिके सबके विकास करै छलखिन आओर ई जे अइ जे मुखिआ भेलनिए से कोइ विकास नहि मानिकऽ चलू सरकार दऽ रहलै हँ लेकिन इहाँ लूट फूटमे घिच्चातीरीमे जनताके विकाय नहि हो रहलैए हाँ हाँ हाँ हाँ हमसब आब ओहन नेताके चुनब जे जीतैके चान्स नहि रखथिन मानिके चलू जे अपने लेख लेथिन तऽ ओ जनताके कि देखथिन सेवा करथिन एहि तरहके नेता हमसब अबरी बार हम चुनब आओर अऽ मऽ मऽ मानिके चलू जे मु मुखिआ भेलै उपमुखिआ भेलै पञ्च पञ्च भेलखिन सऽ सरपञ्च भेलखिन वार्ड मेम्बर एहिसबमे से बदनामी मानिके चलू काज भेल नहि किछु बदनामी जनताके होइत रहल जे तोरा जितेलिअऽ काम नहि केलहो काम जे वार्ड मेम्बर करतै आओर कि अगिला जे देथिन मुखिआ काम तब ने निचला करतै आओर करबेतै तऽ ताहि लऽ कऽ हाँ तऽ हमरा आओरके इएह कहैके